खरें पेपराचे बूक वाचपाक जी मजा आसा ती इ बुकांनी केन्नाच येना पेपराचो बूक घेवन ताचीं एक एक पानां बदलप ताचो जो स्पर्श आसता नव्या पानांचो जो वास आसता ह्यो सगळ्यो नॉस्टेलजियाच्यो गजाली आतां चडशे लोक तर इ बुकच घेवन बशिल्ले आमकां दिसतात खुबशे लोक तर सकाळचे खबरांपत्र ओर वर्तमानपत्र सुद्दा तांच्या टॅबलेटाचेर ओर लेपटॉपाचेरूच वाचतात पूण कितेंय म्हणले तरी इ बूक खंयच्याय मनशा मदी वाचपाची आवड निर्माण करूं शकना ती आवड निर्माण जावपाक खरो बुकूच जाय आसता तुमी भुरग्यां कडेन सुद्दा पळयलां आसतलें जशे खऱ्या बुकानीं जशीं तीं मग्न जाता तशीं तीं तुमी जर तुमचो लेपटॉप ओर टॅबलेट ओर मोबायल दिलो तीं केन्नाच जावचीं ना